हैलो हांजी जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿुधायो ग़ुल कहिड़ा खपंदव तव्हांखे इनमें असां वटि आहे गेंदे जा आहिनि हे गुलाब जा ग़ुल आहिनि त चमेली जा आहिनि पर्पस छा आहे तव्हां कहिड़े पर्पस लाइ खपनि तव्हांखे अच्छा हलो गेट लाइ त तव्हांखे गेंदे जा लॻी वेंदा मुंहिंजे ख्याल सां हा न मंदिर जे लाइ तव्हांजे गुलाब जा ऐं चमेली जा ॿई घणा घणा खपंदे रिक्वायरमेंट घणी आहे तव्हांखे हिकु किलो ठीकु आहे अच्छा त हिकु किलो गेंदे जा त तव्हांखे इलाही घटि पवंदा हिकु किलो गेंदे जा छा कंदव घणो घणो एरियो आहे तव्हांजो हिकु किले में छा थी थींदो आहे गुलाब जो और गेंदे जा ग़ुल ऐं तव्हां गुलाब गुलाब जा ग़ुल

अच्छा मेन गेट ते किलो लॻदा बसि वठो किलो वठो काई ॻाल्हि कोन्हे किलो तव्हांखे असी रुपए जा पवंदव किलो गुलाब जो महांगो अथव सौ वीह रुपिया किलो अथव अॼुकल्ह गुलाब महांगो आहे ऐं चमेली जी लड़ी अथव ॾह रुपए जी हिकिड़ी अ घणी ल घणी ल लड़ियूं चईंदो ओतिरी मोकिले छॾदासि तव्हांखे न रेट हाणे किले में छा घटि कंदासीं ॾह किलो ग़ुल वठो तव्हां गेंदे जा त तव्हांखे लगाया सठि सतरि रुपए किलो हाणे किले में छा घटि कया

हा गुलाब में सौ वीह तव्हांखे ॿुधायो आहे करे वठदुमि जेको तव्हां लिखायो ऑडर काई ॻाल्हि कोन्हे खपनि कॾहिं तव्हांखे न मोगरा कोन्हे हा चमेली जी कली ईंदी आहे नंढी हा उहा ॾह रुपए जी लड़ी आहे हिकिड़ी तव्हां ॾह पंद्रहं वीह जेतिरी लड़ियूं चवंदो उहो मोकिले छॾंदोसाव मां गुलाब जा कल्ह मोकिले छॾदोसाव

हा हो त तव्हांखे किले में तोरे करे ॾेआव त न पंखड़ियूं टूटल ॾेई छॾदोसाव थोरियूं पंखड़ियूं गॾु मोकिले छॾदोमाव टूटल ग़ुल जेका थींदा आहिनि न पंखुड़ियूं हूअ थोरी ॾेई छॾदोसाव गॾु लिख लिखा हा रेट रेट रेट सई आहे असी रुपए किलो तव्हां ॿुधायो गेंदे जो सौ वीह गुलाब जा न न हे डेकोरेशन तव्हां पाण कराइजो इन्हनि में डे डेकोरेशन जा पैसा हे ईअं तोरे करे ॾेआव थो तव्हां कर के तोर जा पैसा आहिनि डेकोरेशन अलॻि अथव हा ठीकु आहे ऑडर लिखायो तव्हां ठीकु आहे ठीकु आहे एड्रे एड्रेस तव्हां मूंखे व्हाटसप करे छॾियो ठीकु आहे ओके जय झूले हा ठीकु आहे